सर बताइए जी सर हाँ मिल जाएगा आपको सर सर उसकी वैल्यू बहुत जो डबल डोर है उसमें आपके पास ये गोल्डन अपोर्चुनिटी है कि डबल डोर में आप नीचे से ही अपन ठण्डा पानी निकाल सकते हैं और जो बल्ब वाला है वो अपन को ओपन नहीं करना पड़ता है तो यह इसमें बेनिफिट है सुविधा है आप सर सॉप पर आ जाइए फिर आपको हम देख लेंगे आपको कम में भी दे देंगे थोड़ा बहुत देख लेंगे आप भी देख लेना हम भी देख लेंगे हो जाएगा वो तो सर ये अपनी सॉप पिंटू पार्क पर है पिंटू पार्क है ये सत्कार होटल है उसके पास में है सुषमा हाँ मैं ही मिल जाऊँगा आपको सर वहाँ पर हाँ सर डबल डोर में सर अपने पास ग्रीन में भी है यैल्लो में भी है रेड में भी है और सिल्वर कलर वो बेहतरीन कलर है थोड़ा प्राइज़ ज़्यादा है उसका हाँ सर हाँ सर मिल जाएगा वो सर आपको सर उसकी कीमत अठारह हज़ार रुपये है सर सर उसकी ई एम आई आएगी तीन हज़ार रुपये ई एम आई आएगी सर छः महीने की आपकी किस्त रहेगी हाँ सर समझ सकते हैं सर लो पर्सन वालों की भी सर दो हज़ार रुपये की ई एम आई आ जाएगी सर जी सर आप बिलकुल टेंसन फ्री रहें कोई दिक्कत नहीं अगर थोड़ी बहुत और होगी तो हम आपके लिए देख लेंगे आपको हम लेंगे फ्रीजर ही दिलवाएँगे आपको कि आप भी ठण्डा पानी पियें आप भी चाहें ओसिस समान में आप का कॉल करने के लिए सर धन्यवाद